यदि हमरा सबके धर्मक पालनके लेल यदि अहाँ सब पूछै छी तऽ ओहिमे हमर सबके मेन ई रहैया जे सुबहके टाइममे हमसब स्नान करै छी जे हमर सबके व्यक्तिगत होइया सारा किछु अपन स्नान केलहुॅं पूजा पाठ केलहुॅं ओहिके बादे हमसब किछु खायब या कतौ बाहर जायब ऑफिस गेनाइया या हमरा कतौ बाहर गेनाइ यऽ कोनो रिश्तेदारके पास तऽ हमसभ सभसँ पहिले सुबह उठिके हमर सभके नियम अछि जे हमसभ पहिले स्नान करब फ्रेश होयब सारा किछु ओहिके बाद पूजा करब प्रॉपर ओहिके बादे किछु खायब ताहिके बाद हमसब कतौ बाहर निकलै छी ओहिसॅं पहिले हमसब नहि निकलै छी तऽ मेन इएह अछि हमर सबके जे हमर सबके सुबह सुबह जे अछि ओ सारा किछु व्यक्तिगत स्नान केनाइया सारा किछु जे अछि फ्रेश तरेश से भऽके पूजा केलाके बादे हमसब कतौ निकलै छी ओहिसँ पहले नहि निकलै छी नहि खाना खाइ छी नहेला से पहिले तऽ स्नान सभ केलाके बादे ई सभ चीज हमसभ करै छी दोसर यदि पूजा ओहिके लेल अहाँके त्यौहारके लेल कहै छी कोनो तऽ त्यौहार हमरा सबके अनेक तरहक होइया चौरचन होइया अहाँके दुर्गा पूजा होइया इन्द्र पूजा होइया बहुत तरहके होइया छठि पूजा होइया जेकि हमरा सभके छठि पूजा नहि हमर सभके तीन दिनके होइया ओहिमे कनि मेन रहै छै अहाँके ओहिमे हमर सभके छै माता छथि ओ हमर सभके फर्स्ट दिन शामके टाइममे भगवती घरके पास पातरि पड़ैए परसादी सभ लऽके खीर सब बनैया ओ व्रतमे रहै छथि ओ पूजा करै छथि ओ परसादी हमरा सबके दै छथि हमसब ओ परसादी खाइ छी अगिला दिन सुबहमे हमसब जाइ छी घाटके पास ओतऽ छीलके सारा किछु सफाइ कऽके सारा किछु गोबरसँ नीपके सारा किछु साफ सुथरा करै छी ओहिके बाद शाममे जे हमर माता छै जे व्रत केने छै जे पूजा करै छै ओ अहाँके सारा पकवान सेहो बनैया ओहिमे अहाँके हमरा सभके पूरी सभ ठकुआ सभ सभकिछु बनैया अहाँके ओना ओहिमे काफी तरहके पकवान बनैया किछु बाहरसँ मिठाइयो सभ अबैया भुसबा सेहो बनैया ओहिमे अहाँके कुसियार सभ अनेक तरहके चीज रहैया काफी तरहके तऽ शाममे हमसब घरसँ लऽके जाइ छी पोखरि माहर पर जतऽ हमसब साफ केने रहै छी ओतऽ हुनका पूरा बिछा दै छियनि ओहिके बाद जे माता जे सहल छथि जे सब टोलमे जे केओ दू चारि आदमी पाँच आदमी हमसब एक जगह छी ओ सब सब आदमी पानिमे खड़ा होइ छै शामके टाइममे सूर्ज भगवान जखन डुबै छथिन ओहि समय ओ देखाके अपन पूजा करै छथि ओहिके बाद फेर हमसब लऽके आबि जाइ छी आओर ओ भगवती घरमे राखि दै छियनि भगवती घरमे रखलाके बाद फेर सुबहमे चारि साढ़े चारि पाँच बजे हमसब फेर सुबहमे वएह घाट पर जाइ छी ओतऽ फेर सऽ सारा किछु बिछाके बढ़िऑं सऽ जखन सूर्ज भगवान उगै छथिन स्टार्टिंग तखन अहाँके ओ पूजा होइया ओहिमे खड़ा रहै छथिन जाके ओहिके बाद जहन सोझवान उगै छथिन तहन फेरसँ पूजा होइया सभके भोग लगैया ओतऽ जितना अहाँके प्रसादी सभ रहै छथि ओ लगाके फेर हमसभ आनै छी घर पर फेर भगवतीके देखबैत ओहिके बाद फेर हमसब ओ चीज खाइ छी तऽ छठि पूजा हमर सबके कनि होइया दुर्गा पूजा तऽ बतैया नओ दिन कहै छै ओहोमे अहाँके काफी आदमी दसो दिन व्रत करै छथि काफी आदमी शुरू दिन करै छथि चोरचन एक दिनके होइए शाममे पूरी भगवान बनाके भगवानके अहाँके देखाएल जाइया अहाँके इएह तरहके काफी तरहके अछि जे अहाँके पूजा पाठ हमर सभके त्यौहार होइये यैह सभ अइछ अहाँके